हैलो ओला मूंखे मुंहिंजी फैमिलीअ सां गॾु पंज ॾींहं सूरत शादी ते वञिणो आहे उन लाइ मूंखे टेक्सीअ जी ज़रूरत आहे उन लाइ मां तव्हांखे कॉल कयो आहे ऐं मूंखे पाण टेक्सी पाण ख़ुदि ड्राइव करे वञणी आहे त तव्हां तव्हांजे किलोमीटर जो अघु ॿुधायो त इन प्रमाणे पाण नकी करे छॾऊं